बिजनेस बिजनेस अपने लोग के लिए जो बिजनेस करता है उसके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है क्योंकि बिजनेस अगर जीरो बैलेंस से किया जाता है उसको अगर सही से चलाएँ हम सही से अगर हम चलाएँ तो उसमें आए आगे ही प्रॉफिट होता है प्रॉफिट होता है या जो जैसे जीरो से हम चला रहे हैं जैसे किराना का दुकान हुआ किराना का दुकान में लोग अपना काम खुद ही करते हैं और उसमें वह दूध के मार्केट से सामान लाकर और यहाँ दस रुपया से वहाँ खरीद के यहाँ पन्द्रह रुपया में बेचते हैं तो वह भी आगे इंसान के लिए फ़ायदेमंद ही होता है कि किराना का दुकान हुआ जैसे की जैसे खाद का दुकान हुआ उस समय में भी आगे आगे पीछे होते रहता है लेकिन यह गे जब बिजनेस करता है इंसान तो उसमें लॉस या प्रॉफिट यह सब भी नहीं सोचता है जो हमें क्या फ़ायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है बिजनेस में यह होता है जो क्या कहता है किराना किराना दुकान हुआ जिसमें की दाल चावल स तेल साबुन भी बिका जाता है उसमें इंसान गाँव में भी में में बहुत सारे लोग उसे खरीदते हैं जैसे कि बच्चा का ही हुआ कुरकुरे लेज यह सब भी बिकता है और उसमें कहा जाता है और उसमें प्रॉफिट भी होता हा न की नुकसान होता है बिजनेस यह बिजनेस यह एक ऐसा चीज़ होता है जो आगे की ओर अगर सही से चालाया जाए तो वह ले जाता है न की पीछे ही होता है